जवान गैस सर्विस से बो सां पिया ॻाल्हायो न तव्हां मूंखे न हिकु सिलेंडर हिन महिने में ॿ सिलेंडर एक्स्ट्रा खपनि छो त मुंहिंजे न घर में मुंहिंजे ॿार जो जनम दिन मल्हाइणो आहे मूंखे त मूंखे ॾाढी ज़रूरत आहे ॿिनि सिलेंडरनि जी अगरि तव्हां बुकिंग वठी था सघो त महिरबानी थींदी ॾाढी ऐं मूंखे ॾाढी ज़रूरत आहे सिलेंडर जी त ऐं मूंखे तव्हां जो ई आहे तव्हां जी सर्विस मां ई मूंखे सिलेंडर बुक थींदा आहिनि ऐं ईंदा आहिनि त मूंखे उहे ई खपे त महिरबानी करे तव्हां हीउ मुंहिंजो सिलेंडर जो कमु कराए ॾिनो न त त मुंहिंजो जनम दिन ॿार जो मां मल्हाए कान सघंदसि त मां पंहिंजी बुकिंग आई डी तव्हां खे ॿुधायां थी मुंहिंजी बुकिंग आई डी आहे नू नूतन तोलानी फ़ोर चार ॿ सत सत हिकु त तव्हां जी अगरि हीउ मूंखे सर्विस मिले थी त तव्हां जी ॾाढी महिरबानी आहे त मुंहिंजा ही ॿ सिलेंडर न तव्हां महिरबानी करे बुक करे छॾो